हम एगो विद्यार्थी छी विद्यार्थी छी तऽ पढ़ैमे तऽ गलती भए जाइत छै तऽ एहने रहै जे हम पढ़ैत रहियै तऽ हमरासँ भए गेलै पढ़ैए के दौरान गलती तऽ हम ग़लतीकेँ मानि लेलियै माफ़ी माँगि लेलियै अपन गुरूजीसँ आ ओकर बाद हम ई ग़लतीकेँ अपन मेहनतसँ मतलब कनि समय तऽ लागल लेकिन मेहनतसँ ओकरा ठीक केलहुँ आ ओकर बाद ओ गलती सोचलहुँ कि ई गलती नहि करब कहिओ एहन अपन आदतकेँ बदलि ली तऽ हम अपन आदतोकेँ बदलि लेलहुँ आ गलतिओ नहि केलहुँ तऽ तखन ई लागल जे गलती भेल तऽ कनिटा खराब लागल लेकिन हम ओ बात लेल क्षमा माँगि लेलहुँ अपन गुरूजीसँ जे आबसे ई गलती नहि हेतै तऽ ग़लतीकेँ सम्हारि लेलियै प्रयत्न केलियै कोशिश केलियै बहुत समैओ लागलै तऽ कय लेलियै